میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ گاؤں کے لوگ زیادہ تر کاروبار سے دور رہتے ہیں وہ کھیتی باڑی پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر کسان ہوتے ہیں لیکن موجودہ وقت میں کاروبار کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اسی لیے میرے گاؤں میں مختلف طرح کے کاروبار کیے جاتے ہیں لیکن چونکہ میں سیمانچل کے اس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نام پورنیہ ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ پورنیہ ان علاقوں میں شامل ہے جہاں زراعت ایک اہم ذریعہ معاش ہے اس کے ذریعے ہی لوگ اپنا گھر چلاتے ہیں اور کاروبار میں دو طرح کے کاروبار کیے جاتے ہیں ایک کا تعلق ہمارے کھیت سے ہے تو دوسرے کا تعلق کپڑے وغیرہ کے کاروبار سے ہے اس میں سب سے اہم کپڑے کا کاروبار ہے ہمارے دیہات میں ہمارے گاؤں میں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو یہاں شروع ہوئے ہیں اور انہیں ان کاروبار نے بہت کامیاب کیا ہے اس کاروبار کے ذریعے وہ بہت آگے تک گئے ہیں ان میں سے ایک کپڑے کا کاروبار ہے کپڑے کے کاروبار نے ہمارے دیہات کے لوگوں کو بہت سپورٹ کیا ہے وہ کلکتہ سے اور دہلی سے کپڑے خرید کر لاتے ہیں اور پھر یہاں فروخت کرتے ہیں اس کاروبار کے بعد ہم بات کرتے ہیں مکھانہ کے کاروبار کے بارے میں کہ اس نے بھی بہت ہم لوگوں کو کافی مدد پہنچائی ہے آگے بڑھنے میں مکھانہ کے کاروبار سے کافی ترقی ہوئی ہے